तीन दू दू हजार सत्रह पाँच सात दू हजार अठारह उन्नैस नओ दू हजार उन्नैस बाइस छओ दो हजार बीस तेइस पाँच दू हजार तेइस